असांजे बगीचे में जेको बि घास फ़ूस उगंदो आहे उहो असां जानवरनि खे खाराए छॾींदा आयूं ऐं जेके हुनमें पीला पता हूंदा आहिनि हूअ बि कढी छॾींदा आहियूं ऐं इनखां पोइ असां उनमें खाद विझी करे उनमें सावक आणे बगीचे खे हेॾो सुंदर ठाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं त जीअं असांखे वणे ऐं ॿिया बि जेके केर अचे त उन्हनि खे बि वणे चवंदा त वाह तव्हांजो बगीचो त ॾाढो सुठो आहे